हेलो बिजली विभाॻ मां हिकु नंढो कारोबारु खोले रही आहियां त तव्हां मूंखे ॿुधाए सघो था जो महीने जो बिजलीअ जो बिल घणो ईंदो आहे या इनमें पहिरीं जी रेट ॿुधाईंदा त मूंखे ख़बरु पवंदी ऐं मां अॻियां कमु कीअं कयां त मूंखे ॿुधाए सघंदा त मूंखे अंदाज़ो थी पवंदो ऐं मुंहिंजो बिल केतिरो ईंदो आहे तव्हांजी महिरबानी थींदी कृपया करे मूंखे पंहिंजा रिकॉर्ड ॿुधाए छॾियो धन्यवाद